कचरा हम लोग ख़ुद साफ करते हैं रोज़ साफ करके एक जगह एकट्ठा कर देते हैं गाड़ी आती है गाड़ी से कचरा उठाकर ले जाते है कहीं एकान्त जगह में उसको ख़ाली कर देते हैं ओसे होता है तो वहाँ उसको जलाकर उसको जला दिया जाते हैं सुबह कचरा हम लोग ख़ुद साफ करके हम लोग दरवाज़े पर अग़ल बग़ल में जितना है सब हम लोग ख़ुद साफ करके एक जगह इकट्ठा कर देते हैं इकट्ठा करने के बाद जला देते हैं उसको पहले से कचरा बहुत अभी साफ रहता है क्योंकि साफ करने वाला भी आदमी लोग आते हैं उसको ख़ुद हम लोग भी सहयोग करके उसको साफ करते हैं सु साफ जितना अग़ल बग़ल भी कचरा बहुत रहता है उसको भी हम लोग बहुत साफ करते हैं सब साफ करते रहते हैं कचरा रहने से बिमारी का बहुत सारा यह होता है कि बहुत सारी बिमारी कचरे से होती है कचरा साफ रहने से ही स्वस्थ रहेगा आदमी वातावरण भी सही रहेगा कचरा साफ हम लोग आज़ू बाज़ू में भी करते रहते हैं सब कुछ सब रहता है ठीक सब कचरा को फिर एक गाड़ी आता है उसमें लोड करके ले जाते हैं फिर ले जाने के बाद उसको बाहर गाँव से बाहर ले जाकर उसको ख़ाली करके उसको जला देते हैं सुबह में हम लोग उठते हैं तो वातावरण भी सही रहता है वातावरण सही रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा आदमी स्वस्थ रहेगा यही सब है कचरा साफ करना चाहिए हमेशा इंसान को क्योंकि घर के पास कचरा अच्छी चीज़ नहीं है वह सब करते रहना है साफ सब करते रहना है सब साफ रहेगा तो ठीक रहेगा यह सब हमेशा करना चाहिए आज़ू बाज़ू कचरा नहीं रहना चाहिए आस पड़ोस को भी बताते रहना है कि कचरा साफ करते रहो कचरा नहीं रगरो यह वह सब सब ठीक यह सब करना चाहिए वह सब करने से आदमी स्वस्थ रहता है यह सब ठीक है कचरा साफ करते रहना चाहिए पहले से बहुत ही अच्छा है पहले बहुत सारा कचरा रोड के साइड में भी रहता था नाले बहुत कचरा रहता था पहले तो कुआँ था तो कुआँ के आस पास भी बहुत कचरा रहता था लेकिन अब कुआँ है नहीं नल है कल है कल पर भी पहले बहुत सारा कचरा देखने को मिलता था लेकिन अब वह सब नहीं है कल भी बहुत साफ ओफ रहते हैं पहले की तरह पहले से बहुत ही अभी साफ साफ सुथरा रहते हैं